و علیکم السلام کیا مسئلہ ہے دو سو روپیہ کے جی ہے کون سا لینا ہے مالدہ ہے گلب خاص ہے قسم بھوگ ہے کون سا لینا ہے دو سو روپئے کے جی دو سو روپیہ کے جی کتنا نہیں نہیں ابھی تو نہیں ہوگا اور دوکان پوچھنا دو سو سے نہیں ہٹے گا نہیں ہوگا دوسرے لے لیجیے جو سستا ہے پسند ہے تو چیز بھی تو اچھا ہے نا دوسرا لے لیجیے چلیے ایک سو اسّی لگا دیتے ہیں اس سے کم اب کتنا ہوگا تو اب کتنا بولے تو ایک سو اسّی ہم تو دو سو روپیہ بولے تھے تو آپ بولے کم تو کم تو ایک سو اسّی کر دیے آپ کیا کتنے میں لینا ہے آپ کو ابھی ایک سو روپیہ میں مالدہ آم کہیں ملتا ہے دوسرے والا لے لیجیے یہ بھی تو ہے یہ ایک سو روپیہ کے جی یہ والے لے لیجیے اوکے ہوں تو بڑھا کے روپیہ لے لیجیے تو آپ کو لینے کا من نہیں ہے اتنا تو کم کیے ایک سو اسّی تو بولے اب کتنا ایک سو بیس نہیں دوسرے دوکان دیکھیے تب